ہندوستان ایک اچھا دیس صحت رتی کیا جاتا ہے دلی میں روڈ چھوٹا ہے بڑھیا ہے پٹنہ میں بڑا روڈ ہے ہمارے سہرسہ ضلع میں اسٹیسن بھی بڑھیا ہے دلی میں اسٹیسن ہر بڑا ہے فلائٹ کا اڈا بھی صحیح ہے گاؤں میں فلائٹ کا اڈا بھی صحیح ہے ٹڑین بھی ٹرین کا پٹری اور سب صحیح ہے ہندوست ہندوستان میں آپس میں کبھی جھگڑا لڑائی نہیں ہوتا ہے سب اب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں بہت اچھا دیس ہے ٹڑین پٹنہ میں چلتا ہے ٹرک اور چلتا ہے بڑھیا چلتا ہے روڈ بڑا ہے دلی اور میں بڑھیا ترقی کیا جاتا ہے بمبئی کا اسٹیسن ایسا ہے بہت اچھا ہے بڑھیا ہے وہاں کا نظارہ بھی اچھا ہے وہاں کا دیکھنے میں بھی بڑھیا لگتا ہے ترقی کیا جاتا ہے پٹنہ دربھنگا سپول اور بہت بڑھیا ہے